हैल्लो अंकल जी तुस जेसीबी दे मालक बोल्ला दे ओ मैं सरपैंच साह्ब बोल्ला ना एह् सरपैंच बोल्ला ना ते साढ़े इद्धर मांय कल्ला दी बड़ी बर्फ जैदा होई दी ऐ ते रास्ते ब्लाक होई दे इ'यां गड्डियां निं जा दियां कुछ निं जा दे ते तुस करी सकने इत्थै कोई मदद

ते अस इद्धर दे कठुऐ दे ऐ ते केह् स्हाब कताब ऐ कोई इक गै हावर दा किन्ना लैन्ने तुस घैंटे दा

कोई निं इ'यां है ते लग्गी जाना कोई दिन ते लग्गी जाना इक पूरा गै पूरा रोड़ साफ करने आह्ला ऐ ते दिक्ख लैयो कोई रेट कोई खल्लै उप्पर होंग तां

ते कुसलै बी बेह्ल्ली होंग थुआढ़ी जेसीबी

चलो कोई निं आई जायो हांजी मैं थोआनी फोन उप्पर गै भेज्जी दिन्ना थोआनी ठीक ऐ